اگر موسم اچھا ہو تو لوگ جو ہے پیدل ہی چلنا زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ پیدل چلنے سے ایک ہمارا جو ہے ہیلتھ بھی مینٹین رہتی ہے اور موسم جو ہے انسان کی مائنڈ کو فریش کر دیتا ہے اگر ہم بات کریں پہاڑی یا پھر بیچیز یا پھر جنگل کے ایسے موسم کے بارے میں جہاں جو ہے موسم بہت ہی خوبصورت رہتا ہے وہاں کا منظر بہت ہی پیارا رہتا ہے وہاں پہ لوگ جو ہے بہت گھنٹوں گھنٹوں اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے اگر ہم بات کریں بیچیز کی جہاں پہ بہت ہی پیارا اور خوشنما منظر رہتا ہے وہاں پہ سمندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہاں پہ آپ جو ہے سن سیٹ مطلب یہ غروب اور آفتاب کے بارے میں بہت ہی بہت خوبصورت اس کا منظر ہوتا ہے جب سورج غروب کرتا ہے یا پھر آفتاب کرتا ہے تو ہلکی ہلکی سی کرنیں نکل کے آتی ہیں اور وہاں پہ لوگ جو ہیں گھنٹوں اپنا ٹائم بیٹھ کے بتاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے مائنڈ کو ایک طریقے سے فریشین اپ کر دیتا ہے وہاں پہ لوگوں کو دل میں بہت ہی اچھی وہاں پہ مطلب کہ جو لوگ ڈیلی جاتے ہیں تو ان کا جو ہے ہیلتھ بھی مینٹین رہتا ہے اور ان کا مائنڈ بھی فریش رہتا ہے